नवजात शिशुके पहिला सालके दौरान बड्ड चीजपर ध्यान देबे ला पड़ैत छै ओकरा हवासँ बचाके रखेला होइत छै ओकरा झाँपके रखेला ओकरा हवा बचाके रखेला होइत छै ओकरा हरेक चीजसँ ओकरा जे छै केओ जे बच्चा नवजात बच्चाके जन्म लै छै तऽ ओकरा एतऽके पर्यावरणमे घुलऽ मिलऽमे बड्ड टाइम लागि जाइत छै ओहि हिसाबसँ एतऽ जतऽ हम जतऽ रहैत छियै ओतऽके लोकसब नवजात बच्चाके शिशु पहिल एक साल तक ओकरा अपना माँके दूधके जरुरत पड़लै अपना माँके दूध ओकरा लेल बड्ड मतलब बड्ड बड्ड पौष्टिक साबित होइत छै आओर एहि सबसँ या अहाँकेँ नवजात बच्चाके साल भर बड्ड ध्यान देबे ला होइत छै